हय म्हाका पाळीव जनावरां आवडटात कित्याक आमचे कडेन कुत्रे आसात माजरां आसात गोरवां आसाय तेका लागून म्हाका ही सगळीं जनावरां आवडटात हें आमचे घरा कडेन आसाय सगळीं गोरवां गोरवां आसाय कुत्रे आसाय माजरां आसाय आमचीं माजरां आसाय जाल्यार घरा कडेन केन्ना आमकां बेजार म्हणटा जायना हुंदीर पाल्यो अशें खूब कितें आसा पळय बारीक बारीक ती तेंकां धरतात आनी आमचें कितें तांदूळ आसात आनी गंव आसात अशें सामान आसा पळय तें केन्ना पिड्यार जायना तेका लागून माजरां आमचीं तीं बरी राखण करताय आनी कुत्रो आसा पळय तो आमचो बेस्ट आसा तो हांव खूंयसान भायरसान आयलें तो म्हाका वयर उडी मारता मागीर तो म्हाका बरो करता आनी म्हाजे बराबर तो भायर सरून येता तो कुत्रो आसा पळय तो केन्ना असो राती न्हिदना रात भर जागरण करता आनी भायरसान कोण आयलो तर आमकां सावधान करता आनी आमकां तो बऱ्या पडटा कित्याक भायरसान कोण आयलो चोर आयलो जाल्यार तो सारको तेजेर लक्ष दिता कोणाक येवपाक दिना आनी वचपाक दिना तो राती सगळे चॅक सगळें पळयता तो आनी आमचीं गोरवांय बी आसाय गोरवां आमचीं आसाय पांच जाणां गोरवां पांच जाणां आसा पळय तीं आमगे शेत भरपूर आसा शेत भरपूर आसा म्हणटगेर कितें जालें आमी तीं गोरवां पोसल्यांत आमी गोरवां पांच जाणां आसा पळय आमी तेंकां आमी खावड घालताय पेज दिता तण घालता अशें खूब तेंकां आमकां सेवा करपा पडटा आनी आमचें शेत आसा म्हणटगेर आमकां ती गोरवां पाळ पोंसपा पडटाय आनी पोंसलीं म्हणटगेर आमी तीं आतां सगळीं जनावरां खूब आवडटा कित्याक आमकां सगळीं फायदेशीर आसाय आनी ते आमकां जनावरां बरी आहाय